हमरा सबके सरकारी हॉस्पिटलमे जाइ छी इलाज कराबै तऽ नहि डॉक्टर साहबके फीस लगै छै आओर नहि दवाइके कोइ पैसा लगै छै आओर दवाइ हमरा सबके फ्रीमे मिलै छै आओर वइसे गरीबके ओ जइसे दलित दलित हइ मजदूर हइ किसान हइ भूमिहीन हइ सब अइसन लोकसब ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलमे जाइ छी इलाज कराबैलए जइसे लोक जेहन बहुत तरहके फायदा मिलै छै आओर नहि कोनो तरहके फीस लै छै आओर नहि कोइ दवाइके पैसा लै छै आओर जहाँ तक बड़ासँ बड़ा गम्भीर बीमारी हइ ओ आधा पैसामे मतलब ओकर दवाइ मिलै छै ओकरा आओर जन औषधि दुकान खुलल हइ अइसे आधा पैसामे दवाइ मिलै छै जे प्रधानमन्त्रीके द्वारा जे हइ जे बेबस्था लगाएल गेल हइ ओहि सबमे आओर जे कोनो तरहके परेशानी नहि होइ छै रोगीके जहाँ तक जे हइ रोगी अल्ट्रासाउण्ड हइ अहाँके एक्सरे हइ दवाइ फ्री सारा चीज हॉस्पिटलमे फ्री मिलै छै आओर तरह तरहके परेशानी जे परेशान होइवला लोकके सबसँ बड़ा सहारा सरकारी हॉस्पिटल होइ छै आओर गम्भीरसँ गम्भीर बीमारीके इलाज हर जिलामे हर जगह अपने राजधानीमे भी बेबस्था सरकार देले हइ जइसे सरकारके बहुत तरहके गरीब तबकेके लोकके ओहिसँ जान बचै छै आओर अपना बाल बच्चा अपना परिवारके लोक सुरक्षित रखै छै आओर ओहिसँ सरकारके लोक बहुत तरहके योजना जे हॉस्पिटलमे अबै छै स्वास्थ्यसँ सम्बन्धित जे लोकके उपलब्ध भी होइ छै आओर गाँवमे भी ई बहुत तरहके स्वच्छतासँ सम्बन्धित स्वास्थ्यसँ सम्बन्धित योजना भी चलै छै जइसे सड़कपर चूनाके बँटवारा आओर कचराके जगहपर जनरल जगहपर नहीं उसको दूसरी जगहपर रखने का काम भी